परिस्थिती कठीण या विरोध हो खरो आसच ना हें मनान आसता समज केन्नाय अशी परिस्थिती येयली जाल्यार परिस्थितीक आयकच्या पयलीं या पळोवचें पयलीं विचार करप हें खूब महत्वाचें एकदां उतरां तोंडांतलीं भायर सरलीं तीं सरलीं तीं परतीं भितर घालुंक मेळना ताका लागुन विचार करून त्या परिस्थितींत कितें उलयतलो कशें उलयतलो हाचो पयलो सगळ्यांत पयलो म्हणजे आमी शांत रावपाक जाय शांत रावले कांय आमकां विचार करपाची शक्ती मेळटा आनी केन्नाच दुसऱ्याक फुडल्यान दुखोवप ना मोगान सांगप हो सगळ्यांत मोठो धर्म

जेन्ना मोगान उलयतात आपुलकेन उलयतात ताजो सुटावो आपशीं आप जातात हाका लागोन सदांच मोग आनी शांत आनी गोड अश्या उतरांनी फुडल्या मनशाक कठिण परिस्थितीतल्यांन भायर काडपाक सोंपो आनी सादारण उपाय सदांच याद दवरात की फुडल्यान जेन्ना कठीण परिस्थिती येता तेन्ना तुवेंन ती परिस्थिती वळखप आनी त्या परिस्थितीन आपलें कशें योगदान करुन आपुण भायर सरतलो हाचेर जण एकल्यान नजर दवरुंक जाय